साढ़े कश दो हट्टियां न में इक कपड़े मतलब सीनी अदे इक मतलब कास्मैटिक दी ऐ अदे अस मतलब अ'ऊं कपड़े सीनी ते ओह् बी कन्नै ई मेरे बड़े लोग औंदे कुड़ियां बगैरा औंदियां कपड़े सीनें ई मतलब कपड़े सिआंदियां अदे उ'नेंई मतलब बड़े शैल लगदे कपड़े अ'ऊं मतलब जेह्ड़े पर बी सीनी अदे कास्मैटिक बी लेंदे समान अदे अ'ऊं उ'नेंई आखनी कि ओह् करो आ मतलब अपने होर सनाओ ओह् मतलब प्ही होर औंदे लोग अदे मतलब बड़ा ओह् ट्रीट करनी उंदे कन्नै सेही अदे होर बी लोग बड़ा सेही कम्म चला दा अदे कपड़े बी में डिजाइनिंग सीनी अदे उ'नें उ'नेंगी बी बड़े शैल लगदे कपड़े दे ओह् बार बार आंदे मेरे कश अदे एह् कम्म मतलब पैह्ले एह् साढ़ी दो हट्टियां हियां अदे मेरी मम्मा करदी ही एह् कम्म पैह्लें अदे हून मतलब मम्मा हून थोह्ड़े घट्ट करी एदियां दा ते हून में अदे हून मेरे कश बी बड़े लोग औंदे पैह्लें दी साढ़ी मतलब बहुत पुरानी हट्टी चला दी ऐ मतलब जादा टाइम होई दा दस साल होई दे अदे हून अ'ऊं करनी आं ते स्हेई कम्म चला दा साढ़ा इ'यां चलदा रौंह्ना कम्म एह् ऐसी कोई गल्ल निं ऐ अदे होर बी मतलब अगर अस लोकें ई सनाने क साढ़ी हट्टी ऐ इ'यां होर बी दोस्त बगैरा होंदे जेह्ड़े अस उ'नेंई सनांदे ते ओह् औंदे साढ़ी हट्टिया अदे ओह् सिांदे कपड़े डिजाइनएवल कोई बी चीज मतलब कोई कोई कुसै दे फट्टे दे होन ओह् बी सींदे अस अदे सारे सींदे अदे कास्मैटिक एह् सारा बिकदे साढ़े घर ब्रैड्ड माल होंदा अदे अस ब्रैड्ड दिंदे अदे लोकें ई बड़ा पसंद औंदा अदे